बड़े किस्त कि किसान होते हैं उनके पास सब मसिनरी के यूज करते हैं उनके पास ट्रैक्टर है तो थ्रेसर हैं क्या क्या से अपन खेती उनके पास दस एकड़ बीस एकड़ ज़मीन होते हैं उसमें अपने ट्रेक्टर द्वारा खेती करते हैं मसीन द्वारा कटाई करते हैं गन्ना के भी फसल उगा सकते हैं तिल भी उगा सके हैं सरसों भी उबास उगा उगाते हैं और उसके बाद नाना रकम के साग सब्जी उनके पास ज़्यादा खेत होता तो ज़्यादा ज़्यादा खेती करते हैं तो साग सब्जी पालक वो आलू हुआ बहुत सारे करते हैं हम लोग के पास जैसे छोटे किसान रहते हैं तो उनके माने कि एक बीघा खेत हैं तो उसमें कितने में गन्ना बोएगा कितने में धान बोए कितने में गेहूँ बोएंगे उसी में परसिंग है आलू है त हम लोग अपना बोलते हैं तो आलू बोएंगे तो हाथ से कनेंगे ओ बड़े किसान होते तो अपन ट्रैक्टर से कना लेते हैं हम लोग गेहूँ अपने से काटते हैं बड़े किसान मसीन द्वारा कटाते हैं हम लोग धान बोते हैं तो थोड़ा सा ही रहता है पाँच बीघा दस बीघा अपने खाने भर उगाते हैं खेती नहीं उतना होता है तो हम लोग हाथ से काटते हैं धान उसके बाद हाथ से पीटते हैं वो बड़े बड़े किसान लोग के पास अपना मसीनरी रहता है उसी करते हैं हम लोग का छोटे किसान हैं तो उतना हम लोग के पास शाथ संशा साधन नहीं है पैसा का अभाव है वो लोग सौ क्विंटल दू क्विंटल बिक बिकित बेच भी देते हैं हम लोग तो भाई एक बीसा है दस बीसा है बीस बीसा खेत है तो अपने खाने भर होता है वो अभी भी कम हो जाता तो हम लोग बेचेंगे तो खाएँ क्या हम लोग अपने तेल उल करने करने के लिए भी बेचते हैं हम लोग वैसे हैं कि नहीं कुछ और भी ज़्यादा नहीं बेचेते हैं हम लोग तो छोटा किसान हैं दस बीसा रहता है तो कम ही होता है उसके बाद उन लोगों के पास नाना रकम खेती करते हैं सरसों पर हम लोग तो गेहूँ बो दें धान बो दें बहुत करेंगे आलू बो देंगे ओ लोग तो सब फसल बोते हैं तिल भी बो देंगे सरसों भी बो दें चना भी बो देंगे अरहर भी बो देंगे मक मक्का भी बो देंगे ज्वार भी बो दें हम लोग क्या बोते हैं हम लोग को तो छोट छोटी सी किसान हैं छोटा सा ज़मीन है तो उसमें गेहूँ बोए कि मक्का बोए कि कि का का आलू बोए कि क्या बोएंगे त हम लोग के तो उतना ज़मीन तो है नहीं कि सब फसल उगाएंगे मुख्य भो मुख्य फसल है जैसे कि ई धान और गेहूँ मुख्य हम लोग का वही है थोड़ा मोरा आलू बो लेते हैं जो हाथ से भी बो देते हैं ओ लोग मसीन जरे आलू बोते हम लोग हाथ से ही कुदाल से खन कर आलू बो लेते हैं चाहे छोटा खेत है तो दो एक बीसा आलू बोएंगे वो लोग तो बीघे बीघे बोते हैं तो वो लोग मसीन जरे ट्रेक्टर द्वारा बोल बो लेते हैं हम लोग हाथ से कितना बोएंगे हाथ से बो देते हैं हाथ से करना होता है त इसलिए हम लोग थोड़ा से आलू बोते हैं वो लोग बीघे बीघे एकर कितने बीघे बो देंगे ट्रेक्टर से खना लाते हैं हम लोग के पास उतना साधन नहीं है की आ हम ट्रेक्टर उतना पैसा कब कभी भी वो लोग पूंजी वो लोग के पास पैसे बड़े बड़े हैं कितना वो लोग वो लोग तो क्या क्विंटल आलू बेच देंगे हम लोग को तो जो होगा अपने खाने भर होगा बेचने को कहाँ आलू मिलेगा हम लोग को हम लोग तो खाली खाने भर ही बो पाते हैं छोटे किसान के ही इ सब समस्या होता है बड़े किसान अपने मार्केट में ये कि ये लेक ले कर जाएगा फिर तो हम लोग छोटे किसान बेचेंगे तो गाँव में ग्रामीण में बेच देते हैं